मोदोम बारायनो नाजागासिन थानाय सुबुंनि थाखाय आंनि बुंनांगौ राहाया जाहैबाय बिथांनि थाखाय आं मोनसे हेलदि बा हेलदि जाग्रा जानो थाखाय आं बिथोन होगोन हेलदि जाग्रा आरो हाइलि प्रटिन गोनां मुवा बेसादफोर जानो थाखाय बिथोन होगोन बिदिन्थि हिसाबौ गायखेर मोजां फिथाय सामथाय आरो बेजों लोगोसे गोबां प्रटिन थानाय भिटामिन जाग्राफोर ओमफ्राय जानो थाखाय आं बिथोन होगोन आरो लोगोसेनो बिथांखौ बिथांनि मोजां गाहाम देहानि थाखाय एक्सारसाइस खालामनोबो सम सम एक्सारसाइस खालामनोबो आं बिथोन होगोन आरो बेजों लोगोसेनो बिथांखौ रंजा खुसियै मिनि खुसियै हेपियै थानो थाखाय आं बिथोन होगोन